छा मां ओला जी ट्रांसपोर्ट कंपनी में थी ॻाल्हायां मां तव्हां वटां हिकु कार ऑडर कई हुई कटनीअ खां जबलपुर ताईं हिन महिल असांजे घर में कुझु महिमान आयल आहिनि उन्हनि महिमाननि खे कटनीअ में डॉक्टर खे ॾेखारिणो आहे उन लाइ मां तव्हां वटि कार ऑडर कई आहे उन कार जेकी तव्हां मोकिली अथव उन कार जी कंडिशन अहिड़ी ख़राबु मोकिली अथव मां तव्हां खे छा ॿुधायांव सिटियूं फटल कांच टुटल टायर हेड़ो किनो मोकिलियो अथव विच ते वञी करे ख़राबु थी वियो टायर उन खे बदलण में ई असांखे समय लॻी वियो आहे वरी कार जी जेकी हॉर्न थींदी आहे जेकी पुपेरी वजंदी आहे वो पुपरे तक नथी वजे पई अहिड़ो परेशानियूं असांखे झेलणियूं पियूं मां तव्हां खे छा ॿुधायांव ॾाढी परेशानी झेलणियूं पियूं आहिनि तव्हां जी कार कारण उन खां पोइ जेको ड्राइवर मोकिलियो अथव उन जो ॻाल्हाइणु अहिड़ो किनो छा ॿुधायांव न ॻाल्हाइण जो ढंग न कुझु बि वरी मुंहुं मां तंबाकू जी गिगू थी पई लटकंसि अहिड़ो किनो मोकिलियो अथव मां तव्हां खां रिक्वेस्ट हथु जोड़े करे निमाणी वेनिती थी कयां अॼु खां पोइ कंहिंखे कार मोकिलियो न तरीक़े जी मोकिलियो ढंग सां ए सी वेसी चैक कयो हले थी की नथी हले छा आहे कीअं आहे